ہلو الیامن ریسٹورنٹ جی شکریہ شکریہ جناب مجھے جو ہے اپن آٹھ لوگوں کے لیے کھانا چاہیے تھا وہ اور ڈیلوری بھی جی جی آپ گھر تک پہنچانے کا جی بندوبست ہے آپ کے یہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہتر بہتر جی آپ میرا آرڈر لکھ لیجیے دو بریانی ایک چکن درا ہاں دو پالک پنیر ایک دال مکھنی ہاں ایک مجھے کچھ ہے نہ میٹھے میں چاہیے تھا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہمیں جو ہے کم میٹھے والا چاہیے ہوگا تو کچھ ایسا ہے آپ کے پاس حلوا ہو وغیرہ ٹھیک ہے تو آپ اس میں ذرا ہاں میٹھا میٹھا کم کا اہتمام کرا دیجیے اور روٹی میں آپ کے یہاں کتنے طریقے کی ہیں اچھا ایک لچھا پراٹھا ہوتا ہے وہ مل سکتا ہے کیا آپ کے یہاں ہاں تو ٹھیک ہے ہاں ہاں چار لچھا پراٹھا کر لیجیے اور جو ہے آٹھ رومالی روٹی والا بنا دیجیے گا پیکٹ اچھا بہتر ہے آپ میرے کو ریٹ لسٹ بھی بھیج دیجیے گا اپنے ساتھ میں جو بندہ آئے گا

ہاں جی جی جناب کیش آن ڈلیوری پر رکھیے گا اور اس پیکج پے تو کچھ آپ ہم بھی دیں گے کیا ہوتا ہے نہ ایک ہم بک کراتے ہیں تو اس کے ساتھ جیسے کومبو بولتے ہیں فری ہوتا ہے کچھ بہتر ہے ایڈریس لکھ لیجیے جناب جی ایڈریس لکھ لیجیے بارہ سو پندرہ بٹا اے دریا گنج جی دریا گنج نمبر ٹو پر بھیج دیجیے رابطے کے لیے نمبر ہاں رابطے کے لیے نمبر یہی رہے گا جناب شکریہ نہیں ٹھیک ہے جناب بس ہم انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے